جیسا کہ آپ جانتے ہیں دلّی میں شروعاتی دنوں میں پہلے جو اسپتال تھے ہاسپٹل تھے اور ہیلتھ کیئر کی جو حالت تھی وہ اتنی زیادہ خاص نہیں تھی لیکن اب دھیرے دھیرے دلّی کے اسپتالوں میں جو ہے سہولیتیں بڑھ رہی ہیں اور ہیلتھ کیئر کی جو حالات حالت ہیں وہ اچھی ہوتی جا رہی ہے گلی محلوں میں جگہ جگہ محلہ کلینک کھل گئے ہیں جہاں پر آپ کو دوائیاں ٹائم پر مہیا ہو جاتی ہیں اور کبھی کوئی بخار ہو شوگر ہو کسی بھی چیز کا ٹیسٹ اگر آپ کو کرانا ہو تو وہ محلہ کلینک میں اویلبل ہے ٹھیک اسی طرح اگر آپ کو کوئی بڑی بیماری ہے کوئی ایسی چیز ہے جو محلہ کلینک وغیرہ میں کور نہیں ہو پائی یا اس کے لیے آپ ہاسپٹل جا سکتے ہیں ہاسپٹل میں دکھا سکتے ہیں وہاں پر بھی سہولیتیں بہت اچھی ہو گئی ہیں الگ الگ وارڈ بنے ہوئے ہیں تو کل ملا کر اسپتال کی حالت ٹھیک ہے اچھی ہے